आमी तुमी म्हापसा मुनसिपल लायब्ररीन सून उलयता न्हू हांव जोवेन हांव धुळेरांत रावता आनी म्हाका तो बुक जाय आशिल्ले टॉपीक सोलर सिस्टम आनी एस्ट्रोनोमीचेर स्पेसिफीक ना म्हाजी मेमबरशीप एकस्पायर जाला कशी रिनीव करपाची म्हाका प्रोसिज्यर सांगूंक शकतात ओके

ओके ओके डन

ओके म्हाका बुक मेळटले ओके एका टायमार म्हाका कितलें बुक्स बोरो करपाक मेळटले आनी कितलें दिसांक ओके आनी कितलें दिसांक म्हाका वन मन्थाचे अशें पोवंक जाय वन मन्थाचें ओके ओके फिफ्टी रुपीस पे ओके बरें डिल्स एण्ड म्हाका तुमी सांगो शकता एस्ट्रोनोमिचे कितलें बुक्स आसात तुमचे कडेन ओके सो देर इज गूड वेरायटी म्हाका चुस करूंक मेळटले ओके वेबसायटार म्हाका चेक करूंक शकता ओके वेब चेक करूंक शकता न्हूं ओके वेबसायटाचे नांव सांगूक शकता तुमी

ओके थँक्यू ना म्हाका आनी कांय विचारपाचें ना हांव फाल्यां धा मेरेन येता मेमबरशीप रिनीव करपाक ओके थँक्यू